आमी शिकपा वयताली पूण आमकां तशें सेपरेट अशें शिकपाक कांय नासलें तेणे आमकां शिक्षक बी आमकां शिकयतालें तें शिकतालीं आनी वाचतालीं अभ्यास करतालीं आनी इतलें हें करतालीं आमी आनी आनी सेपरेट तशें कांय नासतालें थंय सर कितें शिकयतालें तें शिकतालीं चल लायब्रेरी तशें कांय नाशिल्लें आमकां तशें सॅपरेट जो तो शिकयता तें शिकतालीं येतालीं जालें इतलेंच